میں کمپیوٹڑ سائنس نیورو سائنس فضائی تجزیہ صنعتی ٹیکنالوجی اور جدید ترین ٹیکنالوجی مثلاً این آئی ای اور مشین لرننگ کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں جدید سائنسی ترقیوں انقلابی ٹیکنالوجی اور مختلف علمی موضوعات کی معلوموت حاصل کرنے کی کوشش رکھتا ہوں کسی بھی سائنسی موضوع کو سمجھنے کے لیے میں اس کے بارے میں متنی مواد مطالعہ کرتا ہوں جیسے کہ ویب سائٹ کتب اور علمی تحقیقاتی مقالات میں اس مواد کی مدد سے تفصیلی معلومات حاصل کرتا ہوں تاکہ میں کسی بھی موضوع کے بارے میں آپ کی معلومات بڑھا سکوں